गंसे टिउबवेलआ दानि मुगायाव गोबांथार खामानियाव फैयो गोदो गोदाय दैखराव एबा दंग' एबा दैमा दैसायाव दै लायनानै बा दै रोगानानै न'खर संसार खुंदोंमोन नाथाय दानि मुगायाव मोनफ्रोमबो न'खराव जोङो टिउबवेल खुरना लानाय नुनो मोनो मानोना टिउबवेल खुरनाया जाहैबाय मोनसे साइन्टिफिक प्रसेसजों जोङो टिउबवेलखौ खुरना लानाय जायो जायनि जाहोनाव जोङो माखासे दै हा सिङाव जायफोर जोङो बिजानु मोननाय जायो बे बिजानुनिफ्राय बारग'नो हायो जेरै हा सिङाव जोङो दैनि लेयारखौ मिथियाबा आर्सेनिक मोननाय जायो आर्सेनिकनि अनगायैबो गोबांथार बेसाद ओंखारबोफायो दैजों बेनिखायनो जों साइन्टिफिक बा साइन्टिफिकनि थ्रुयै जोङो दैखौ टेस्ट खालामनायनि गेजेरजों टिउबवेलखौ खुरना लानाय जायो जायनि जहोनाव जोङो आर्सेनिक जे बेमार बे बेमारनिफ्राय जों बारग'नो हायो अ' नंगौ जोंनि गामि एबा खाथि खालानि ओनसोलफोराव दैखरखौ जों नुनो मोनला मानो होनोबा गोदो गोदाय दैखर दङमोन आरो बे दैखरनि बिबाङा गोबां खममोन दैखरखौ जोङो बाहायबाबो गामि गंसेयाव गामि मोनसेयाव गंसे दैखर बा गंनै दैखर नुनो मोनोमोन जायनि जाहोनाव गामिनि बा ओनसोलनि सुबुंफोरा बे दैखर गंसे एबा गंनैयावनो गासैबो खामानिखौ मावजोबनांगौ जायोमोन एबा बे दैखौ बाहायनांगौ जायोमोन सोरबाबा दुगैफैदों सोरबाबा सि सुफैदों बे दुगैनाय एबा सि सुनाय समाव खुला मेला जानायलाय दैखरा गोबांथार दुगैनायनि दै गसरलांनाय एबा दुरुंनि दै गसरलांनाय बायदि रोखोम साबोन बायदि रोखोम बिलाइ बार अखा अखानि दै बेफोरनि माखासे बाहायनाय एबा आजावथावै मैलाफ्रा दैखर सिङाव गलाङोमोन आरो बे दैखौ बाहायनायाव जोङो माखासे देहानि खहा जानाङोमोन बेनिखायनो दैखरनि बिबाङा दानि मुगायाव खम जालांबाय एबा जोंनि गामियाव एबा ओनसोलाव दैखरनि बिबाङा गैलिया आं सानो गंसे कल खुरनायनिफ्राय दानि मुगायाव गोदानसिन एबा गोदान टेक्न'ल'जिजों टिउबवेल बानायनो सानोबा जोङो बयरिं सिस्टेम एबा थारा फाम बयरिं खालामनानै जुदि जोङो टिउबवेल बसायनो हायोबा आरो साबसिन जाबावगोन होननानै आं मिजिं थियो रांनि आंखालाव जोङो गोबां न'खरा बयरिं खालामनो हाया एबा सरासनस्रायै खल दैखर खुरना लानाय नुनो मोनो थेवब्लाबो खल दैखरखौ जाहाथे जों खुरोब्ला बै जे हा सिंनि जे दैनि लेयार बे दैनि लेयारखौ जाहाथे आनजाद खालामनानै दैखौ फाइनेल खालामनानै लायो एबा टिउबवेलखौ फाइनेल खालामो गोजोन्थों